ना गुरो जों दैमा दैसा ना गुरो दुब्लियावबो गुरो नाखौ आङो गोथाव मोनजायो फिसौ फिथाइनोबो एवनानै होयो आङो गोथाव मोनजायो आबै ना थाव बाथोन दे बेखौबो जों बेसेबा गोथाव मोनो आं दैमायावबो गुरो दुब्लियावबो गुरो बेसेबा जों ना गुरनानै गुरनानैनो जोंफोरो बोरायबोबाय बुरैबोबाय फिसौ फिथाइयाबो आबै ना गुरनो थां जोंनो बाथोन देनानै होफै आरो सासे फिसौआबो होनगोन आबै नों ना गुरनो थां जोंनो एवनानै हो नाखौ जोङो गोथाव मोनजायो बेसेबा गोथाव आरो जोङो हाथाय बाजारावबो लायनाङा मानाङा नों गुरनायखौनो बेसेबा जाबाय थागोन आबै बिदिहाय बुङो फिसौफोरा आरो आंबो जागोन फिसौ जागोन नोंसोरनि बुंनायखौनो आङो मानिगोन ना गुरगोन आङो दैमा दैसा ना गुरनानै आङो नोंसोरनो एवै सावै जाहोगोन लोंहोगोन फिसौफोर आं आंनि थाखाय नोंसोरो सिन्था खालामनाङा आं जेरैबाबो आंबो गोथाव मोनजायो एवबाबो सावबाबो फोराननानै दोनगोन गोरानखौ ओंख्रि एनलाफोरावबो जेबो होनो हागोन